हम अपनी तरफ से कई खास बुनाई सिलाई के नमूने कुछ तकनीकों से के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ पारम्परिक जो ड्रेस बनाना है ना उसमें बिना सीखे आप ड्रेस नहीं बना सकते उसके साथ साथ में ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले कपड़े की आवश्कता रहेगी कपड़े के अलावा आपको फर्मे की आवश्कता रहेगी उससे पहले आपको कपड़ा काटना पड़ेगा फर्मे के माध्यम से फिर आप उस कपड़ा पूरा काटने के बाद फिर आपको सिलाई करनी पड़ेगी सिलाई करने के बाद फिर आपको देखना पड़ेगा कपड़ा कैसा बना है ड्रेस कैसी बनी है तो वो आपको पहले सीखना पड़ेगा सीखने के लिए आपको ये सब फ़ रफली कपड़ा जिसे कोई काम नहीं आता वो वाला कपड़ा लेना है उसका उपयोग करना है उसका उपयोग करने के बाद

एक रफली टाइप काटना है रफली टाइप काटने के बाद आपको उसको सिलना है दस से बारह बार सिलेंगे आप तो उसका उपयोग करेंगे बार बार तो आप सीख जाएँगे बार बार उपयोग करेंगे सीखेंगे और सीखेंगे तो आप ड्रेस बनाने की कोशिश करेंगे तो हमारी तरफ से कईं प्रकार की खास बुनाई सिलाई के नमूने कुछ अन्य थे तकनीकी जो हम सीखते हैं पहले उसके लिए हमको प्रेक्टिकल यह का करके देखना पड़ेगा सीखना पड़ेगा फिर हम ड्रेस बनाना कोशिश करेंगे कि बनेगी हमने अगर प्रयास कल लिया है तो ड्रेस बन जाएगी और ड्रेस बन जाएगी तो हम सीख जाएँगे और सीखने के लिए हमें को पहले प्रयास करना पड़ेगा तो हमारे गाँव में अलग अलग प्रकार की ड्रेस बनाई जाती है